आंनि बायदिब्ला आं जेसेबांखिनि उन्दैनिफ्राय नुबोदों मा होनो बाइकफोरनि दामाथ' बिदि बारा गैयामोन आरो बाइकफ्रा सिगां इसेबांखिनि मा होनो दामबो नङामोन आरो बारा दिजाइन दिजेननिबो गैयामोन आजिकालि बहुदखिनि बाइकबो ओंखारबाय सिगांनि बाइकफोरा थ्रिस हाजार सल्लिस हाजार बेफोरबादियाव मोनोमोन दाथ' बुंनो थाब्ला मा होनो एक लाखनि माबा खामावनो मोना दा माने दा बाइकफोरा बहुदखिनि दिजाइन दिजेननिबो ओंखारबाय मदेलफोरा बेलेग बेलेग जाजोब्बाय बाइकफोरा दा आंनियाव दङ रयेल इनफिल्दनि दङ दा सालायगासिनो बिबो दुइ लाखनि खमावनो मोना स्कुतिफोरखौथ' बुंनोनो नाङा स्कुटिफोरा आरो एग लाखनि कम मोनखाया बेनो आरो